पीहू जी असेंगी अपनी दिनचर्या दे बारे च दस्सो नार्मल दिने च ते छुट्टिये च तुस कियां अपना दिन गुजारदे ओ ओह्दे बारे च असेई सुनाओ नार्मल दिन च हाली ते कालेज स्टार्ट होए दे न ते नार्मल रूटीन ऐ ओह् ऐ कि अस सवेरे टाइम उप्पर उठने आं छे बजे उठने ते इ'यां थोह्ड़ा इ'यां सैर बगैरा करनेआ ते ओह्दे बाद में केह् करनी आं में रडी शड़ी होन्नी आं क्यूंकि जेह्ड़े कालेज दे दिन ऐ न एह्दे बिच एन सी सी बी होंदी ऐ साढ़ी सवेरे सत बजे केई बार लेट बी होई जंदी ऐ बट इ'यां नार्मल दिने दी रूटीन ओह् ऐ सवेरे सत बजे ते असें पूरे टाइम उप्पर गै पुज्जना पौंदा ऐ पूरे सत्त बजे ते ते अद्धे घेंटे वास्तै सैर करी कुरिये ते तैयार शैयार होइयै ते सत्त बजने कोला पंदरा बीह् मैंट पैह्ले अस कालेज पुजी जन्ने आं क्युंकी एन सी सी दे बच्चे गी होंदा ऐ कि पुरे टाइम नाल असें पुज्जना पौंदा ऐ ग्राउंड बिच्च नेईं ते पनिशमेंट बी लब्बदी ऐ ते फिर औह्दे बाद पुजिये ते एन सी सी जेह्ड़ा फान इन जेह्ड़ा औंदा ऐ ओह् अटेंड करने आं अस ते फिर ओह्दे बाद साढ़ी होंदी ऐ क्लासां जारा तो लेईयै बारां साढ़ा होंदा मेजर सब्जेक्ट ते बारां तु लेइयै इक होंदा माइनर फिर इक तो दो एम डी बी होई जंदा केई बार क्यूंकि हफ्ते च त्रै दिन एम डी लगदा ते त्रै दिन नेईं लगदा ऐ तै त्रै दिन दुई क्लासां लगदियां ते ओह्दे बाद जोल्लै एन सी सी होई जंदी ऐ ते अस फिर क्लासां लान्ने होन्ने आं ते होर केई बार पंज दस मैंट लब्बी जंदे फ्री ते ओह्दे बाद अस जेह्ड़ा दपेह्री दा ओह् लंच करी लैन्ने होन्ने आं लंच करियै ते फिर थोह्ड़े दोस्ते नाल गप्पां गुप्पा लान्ने आं बैठियै ते फिर ओह्दे बाद अस घर चली जन्ने आं केई बार साढ़ा शाम दपैह्री बी फाल इन होंदा ऐ एन सी सी दा क्युंकि केई बार ना कियां कोई फंक्शन वगैरा जुड़ी जंदा ते ओह्दे च जोल्लै गाड बगैरा चाही दी होंदी ते ओह्दे वास्तै जेह्ड़े अरजेंटली असें करनी पौंदी ऐ रडी ते ओह्दे वास्तै असें दपैह्री बी केई बार फाल इन अटेंड करना पौंदा ऐ ते घर पुजियै ते थोह्ड़ी देर रैस्ट करनी हत्थ मुंह धोना ते ओह्दे बाद थोह्ड़ी देर असैं रैस्ट करने वास्तै थोह्ड़ी देर असे सेई जाना खेलने एह्दे कन्ने दमाका दी रैस्ट लब्बदी ते फिर ओह्दे बाद जोल्लै उठना थोह्ड़े भैन भ्रा कन्नै थोह्ड़ा देर खेलना ते ओह्दे बाद थोह्ड़ी पढ़ाई करनी ते फिर ओह्दे बाद राती आह्ला राती आह्ली रोटी खानी ते ओह्दे बाद फिरिए मुढ़तों पढ़ना दो त्रै घन्टे ओह्दे बाद सेई जाना ते फेर सवेरै मुडियै ओऐ गे रोटीन स्टार्ट होई जंदी ऐ ते छुटियै च ऐ होंदा ऐ की छुटियै च असे कोई टैंशन टुनशन निं होंदी ऐ छुट्टिये च अस केह् करने आं अस लेट उठने आं दस ग्याहरा बजे उठना शैल अराम करिये दे फिर ओह्दे बाद जोल्लै दस ग्याहरा बजे उठे फिर रोटी शोटी बनादे फिर रोटी शौटी खादी ते फिर ओह्दे बाद खेलन खुलन चली जाना केई बार इ'यां मासी घर चक्कर लान केई बार इ'यां बाहर घुमन चली जाना पापे कन्नै ते ओह्दे बेच्च इन्ना रूटीन दा पता निं चलदा सानु ते फिर ओह्दे बाद सारे कोला मजा दे छुटियै च आंदा ऐ बट अ ऐसा होंदा ऐ की छुटियै च ऐ होंदा ऐ अहे मतलब घर इ'यां मजा निं आंदा किश इ'यां टाइम पास नेईं होंदा कालेज जाइयै फिर बंदा थोह्ड़ा टाइम पास करी लैंदा बट इ'यां छुटियै बिच्च घर बैठियै टाइम पास निं होंदा ऐ ते ते मी ते कालेज च जाना पसंद ते ऐ होइया की हफ्ते च इक दो बार छुटी बी फिर बंदा करी लैंदा